साढ़े जम्मू कश्मीर बच ते इ'यै कि मतलब हिन्दू बी हैन सिक्ख बी मुस्लमान बी क्रिस्चन बी होई गे ते जिन्ने बी इत्थै चैनल न ओह् कदें बी एह् कोशिश निं करदे कि किसी एक उस्सी धर्म नूं टारगेट करचै जां किश नेआ ओह् मतलब उंदी कोशिश ते इ'यै होंदी कि कुसै दी बी भावना गी नुस्कान निं पुज्जै ते ओह् जि'यां जि'यां न्यूस होंदी ते मतलब साफ सुथरी कोशिश अपने कोला ते इ'यै होंदी ओह् दस्सी ओड़दे ते कदें बी भड़काऊ भाशण जां भड़काऊ भाशा दा इस्तेमाल निं होंदा कोई बी न्यूस रिपोर्टर ए नेही हरकत निं करदा ते जैदा फोकस उंदा इस आस्तै नि होंदा की हिन्दू मुस्लमान बिच अग्ग लाई जा जां उनें ई थोह्ड़ा भड़काया जा जैदातर कोशिश इ'यै होंदी कि जेह्ड़ी न्यूस ऐ ओह् लोकां कोल पुज्जे स्हेई इकदम जिन्नी स्हेई हो सकै जिन्नी जल्दी होई सकै लोकें लोकें कच्छ लोकें कोल ओ न्यूस पुज्जै ते जि'यां स्ट्रेटलाइन होई गेआ जि'यां जेके मीडिया होई गेआ एह् सारे जिन्ने बी में चैनल आखै दे हे एह इ'यै कोशिश करदे कि न्यूज चाहे ओ नैशनल लेवल दी होवै रीजनल होवे कोई बी होवै ओह् यूथ जां जो बी है पब्लिक कोल एकदम स्हेई तरीके दी पुज्जै ते केईं मतलब जि'यां डिबेटां होंदी ना नैशनल लैवल न्यूज चैनल च नेईं डिबेटां कदें बी इत्थै नि होंदियां कदें बी मतलब ओपिनियन इक तरफा दा दूए तरफा दा इक दो बंदे कोला सुनना एह् मतलब एह् नेआ अजें इत्थै ट्रेंड शुरू निं होए दा क्योंकि एह् जैदातर इ'यै होंदा ना टीआरपी जैदा होवै चैनल दी जां उस आस्तै ते नेह् चैनल निं हैन इत्थै